हाँ मैंने कई बार खाने की प्रतियोगिता में भाग लिया है हमारी कालोनी हर साल नवरात्रि माता रानी को विराजमान करते हैं और नम्मी को भंडारा करते मैं उसी प्रतियोगिता में भाग लिया था वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी डाला था जिस पर मुझे लोगों का स्नेह और प्यार मिला उस अनुभव से मैं अब हमारी कोलोनी में होने वाले किसी खाना पकाने वाले प्रोग्राम में हमेशा भाग लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है और एक नया अनुभव भी मिलता है और श्रमदान भी होता है